ईअं त मूंखे गाना ॿुधण इलाही पसंदि ईंदो आहे मूंखे हर तरह जा गाना वणंदा आहिनि पर मूंखे पुराणी फिल्मनि जा म्यूज़िक वधीक पसंदि ईंदो आहे जीअं मोहम्मद रफी लता मंगेश्कर ऐं किशोर कुमार जा गाना इलाही वणंदा आहिनि मूंखे पुराणी फिल्मुनि जा गाना ॿुधण इलाही सुठो लॻंदो आहे जंहिंमहिल मां घर में कमु कंदी आहियां त गाना ॿुधंदे ॿधंदे अ कम कीअं लही वेंदो आहे मूंखे ख़बर बि न पवंदी आहे ऐं हर मां घर में ई यूट्यूब ते या अ फ़ोन में बि गाना हलाइ छॾींदी आहियां ऐं गाना ॿुधंदी रहंदी हुयमि मूंखे घ घ ग गाना हलाईंदे हलाईंदे कम करण में कोई बोरियत बि न थींदी आहे ऐं थकान बि न महिसूस थींदी आहे ख़बर ई न पवंदी आहे की कम कीअं निपिटी वियो मूंखे किचन में कमु कंदे कंदे भॼनु ॿुधण इलाहीं सुठो लॻंदो आहे जंहिंमहिल मां सुबुह जो उथंदी आहियां निंड मां त मां थोरा घर में भॼन हलाइ छॾींदी आहियां उनखां पोइ मंझंदि जो जंहिंमहिल रोटी मंझंदि जो जंहिंमहिल रोई वोटी खाईंदा आहियूं तंहिंमहिल बि गाना हलाइ छॾींदी आहियां मां यूट्यूब ते ऐं मुंहिंजो कम कीअं लही वेंदो आहे मूंखे ख़बर ई न पवंदी आहे शाम जो जंहिंमहिल जोत जो टाइम हूंदो आहे तंहिंमहिल मां भॼन ॿुधण वधीक पसंदि कंदी आहियां ऐं अ सॼो ॾींहुं मूंखे गाना ॿुधण इलाही सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजे घर में सॼो ॾींहुं म्यूज़िक हलंदो रहंदो आहे जंहिंमहिल मां कपिड़ा धोईंदी आहियां वॉशिंग मशीन हलाईंदी आहियां त बि मां गाना हलाइ छॾींदी आहियां ख़बर ई न पवंदी आहे कम कीअं लही वियो ऐं मूंखे महिसूस ई न थींदो आहे की मूंखे कमु कंदे केतिरो टाइम थी वियो आहे मूंखे म्यूज़िक एतिरो पसंदि आहे की मां बिना म्यूज़िक जे त मूंखे लॻंदो न आहे की मुंहिंजी ज़िंदगी कुझु थी सघंदी आहे अगरि कंहिं बि म्यूज़िक न हलायां त मूंखे इलाही बोरियत थी वेंदी आहे इन करे मां हर वक़्तु घर में गाना हलाइ रखंदी आहियां चाहे उहे भॼन हुजनि चाहे झूलेलाल जा गाना भॼन हुजनि चाहे बॉलीवुड जा गाना हुजनि कुझु न कुझु म्यूज़िक मां घर में हलाइ ई रखंदी आहियां बिना म्यूज़िक जे त मूंखे घर में दिलि ई न लॻंदो आहे